جیسا کے آپ نے سوال کیا ہے کہ رقص لوگوں کو صحت مند رہنے میں کس طرح مدد کرتا ہے کیوں لگتا ہے کہ لوگ رقص کرتے وقت خوش محسوس کرتے ہیں رقص ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بہت ہی زیادہ لُطف اندوز ہو تے ہیں رقص کرتے وقت انسان کھیل مطلب کود کوئی اسٹیپ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں اُسے کودنا پڑتا ہے کسی میں اُسے دوسرے کو اُٹھانا بھی پڑتا ہے اس سے ہماری جو ماس پیشیا ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہیں اِس چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سمے تک یعنی زیادہ وقت تک بنا تھکاوٹ کے کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور جو ہمارا ذہنی تناؤ ہے وہ دور ہوتا ہے ہماری جو دِل کی کثرت ہوتی ہے ہمارا موٹاپا کم ہوتا ہے اور جو ہماری کیلریز کیلریز جو پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور جو ہمارے خوشی کے جو ہارمونس ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں وہ اِس چیز سے پیدا ہوتے ہیں